एह्दै च असेंगी एह् पुच्छे गेदा ऐ कि पंज डेटां सनानियां जेह्ड़ियां मतलब असेंगी याद न ते ओह्दै बिच्च जि'यां पंदरां अगस्त आई छब्बी जनबरी आई ते होर मतलब कि पंज अगस्त आई ते होर जि'यां कि चार जून आई